اگر کوئی فوٹو گرافی کو بطور پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ یہی رہے گا کہ وہ اگر یہ پیشہ اختیار کرے تو مجھے اس میں سے جو ہے اس میں کئی کیٹیگری اس میں کئی الگ الگ کیٹیگریز آتی ہیں تو میرے حساب سے جو ہے میری پسندیدہ کیٹیگری ہے وہ ہے وائلڈ لائف فوٹو گرافی تو اس میں جائے اور وہاں کی فوٹو گرافی کریں وہ فوٹو گرافی مجھے بہت پسند آتی ہے وائلڈ لائف اینڈ نیچرس کی تو وہ فوٹو گرافی مجھے بہت پسند ہے نیچرس اینڈ وائلڈ لائف فوٹو گرافی میں اسے یہی مشورہ دوں گا کہ آپ وائلڈ لائف فوٹو گرافی کریں اور نیچرس کی فوٹو گرافی کریں تو میرا مشورہ اسے یہی رہے گا